ہندوستانی فلمیں پہلے بہت اچھی بنائی جاتی تھی جوکہ انٹرٹیننگ بھی ہوتی تھی مزاحیہ بھی ہوتی تھی اس کے اندر میسج بھی ہوتا تھا بٹ آج کی فلمیں جس میں صرف بولڈنیس ہوتا ہے جس میں حقیقت اور سچائی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے موسیقی بھی ہے موسیقی کے اندر بھی صرف نیوڈ پن دکھا دکھایا جاتا ہے اور مجھے انٹرٹیننگ فلمیں دیکھنا پسند ہے اور میرا اداکار آیوشمان کھورانا راجکمار راؤ نوازالدین صدیقی شاہ رخ خان یہ سب اداکار ہیں میرے پسندیدہ سونگس ارجیت سنگھ کے جو بہت بہتر سونگ ہوتے ہیں مجھے وہ پسند ہیں